गोंयांत समाचार माद्यम जें आसा तें गोंयच्या तळागळांतल्या लोकां मेरेन पावलां अशें तुमकां दिसता अशें म्हाका अजिबात दिसना कित्याक आजून अशें गोंयचे कोनशे आसात जे गांव आसात थंय लोकांक बेजीक नेसेसिट ना ते लोक अशिक्षीत आसात सो तांकां आपल्या भोंवतणी कितें चल्लां जावं आपलो हक्क कितें हें तांकां अजिबात जाणीव आसना आनी निव्स जे चॅनल्स आसात जावं जे रिपोर्टर आसात ते फक्त त्या जाग्यार तांची तांकां जो त्रास जाता तो समजपाक इलेक्शना टायमारूच पावतात जेन्ना कोण मंत्री बोवाळ करता की हांगा सपोज हांगा लायट ना तांकां गोवमँट कितें करता आपल्या फायद्या खातीर ते वतात तांच्या लोकांच्या भलायकी खातीर जाल्यार अजिबात वचना इलेक्शना टायमार जर बोवाळ करपाक जाय ओपो ओपोजिशनाक सकयल दाखोवंक जाय जाल्यार ते कॉमन मनशाचो आमचो फायदो घेता आनी बेश्टेच विशय अशे वयर काडटा फाटल्यांच दिसांनी कळ्ळें की काणकोणांत थोड्यांक अजून भितर जाग्यांनी सदां उदक येना क्लीन उदक मेळणा म्हणून इलेक्शनाच्याच टायमार थंय मंत्री आनी रिपोर्टर पावलो तांची भलायकी विचारपाक बट हरशीं रिपोर्टर वा निवज आवटलेट घडोवणूक जाता ती अजिबात आमकां दाखोवन दिना